पहिरीं जी पीढ़ीअ ऐं हाणे जी पीढ़ीअ में फ़रकु असां पहिरें ज़माने जा हुआसीं त ढकु पर्दे में हलंदा हुआसीं ऐं असांजे जेके वॾा हुया उन्हनि बि असांखे हीअं ई सेखारियो हुयो त ढकु पर्दे में हलॼे फालतू ॻाल्हिनि ते धियानु न ॾिजे हाणे जी जेका जनरेशन आहे हाणे त कंहिं नंढे ॿारु खे बि असां कुझु वॾा चवंदासी त हुननि खे गुसो थो लॻे ऐं अॻिए जे ऐं हाणे जे जनरेशन में ॾाढो फ़रकु आहे असां पंहिंजे माउ पीउ ॾाॾे ॾाॾी ऐं नाने नानी सभिनी जूं माना कुझु बि सम्झाईंदा हुआ त ॿुधंदा हुआसीं हाणे अॼकल्ह जा ॿार जीअं वधीक पढ़ाई कनि था त हुननि जो दीमाग़ु बि उन हिसाब सां हले थो त कंहिंखे चई नथो सघिजे पहिरियों वॾनि खे नंढा ॿार या वॾा नूहुं पुटु हूंदा त उहे हुननि खे संभालींदा अॼकल्ह जे जनरेशन में त हर कोई वॾनि खे संभाले नथो सघे त किथे न किथे छ्ॾे था अचनि या बिमारी थी अचे त हुननि खे पुछनि नथा ऐं हींअर जे पढ़ाईअ जे करे इहो सभु कुझु थियो आहे पहिरियों बि पढ़ाई हुई पर हाणे ऐं पहिरियों जे पढ़ाईअ ऐं जनरेशन में ॾाढो फ़रकु आहे